हॅलो आं म्हाका न्युली जिमाक जॉइन जावपाक जाय आशिल्लें एज ट्वेंटी फौर हय हेच्या पयलीं हांव माशेलांत जिमाक वयतालें तांकां पयलीं वॉर्म अप करपा लायताले मागीर वॉर्मअपाक कितल्यो स्टार्ट अप एक्सरसाइज आशिल्ल्यो मागीर ते आमकां स्टार्टिंग कर म्हणटाले आनी मागीर आमकां जशें ट्रॅनर्सान सांगिल्लें कितें कितें करपाचें तें एक्सरसाइजीस ती एक एख दिसा एक एक लेग डे अशें कितें कितें आशिल्लें तुमचें तशें कितें आसा मागीर आमकां वैट लॉस जाय आशिल्लें हय ना सांजे बऱ्याक पडटलें म्हाका चारांक सुमार आं मागीर हांव पयलें वयतालें तें आमकां तीन वरां घेतालीं तीं आमकां हां हां हां आनी तुमचें कशें कितें वीथ कार्डिओ वीथ कार्डिओ काय विथाऊट कार्डिओ

आं पूण तुमी शिकयतले कार्डिओंत खंयची खंयची एक्सरसाइजीस बी आं

आनी फीज बी कशें आं हां आं

आं बरें आं आं आं हां बरें फाल्यां ना परवां येता परवां

येतां बरें